सर ए सी से था हमको तो उसका स्लाट बुक कराना हे वो क्या हे की कूलिङ्ग नही कर रहा हमारा ए सी सुधार देंगे कब अच्छा सर वो कूलिङ्ग नही कर रहा और अवाज कर रहा है सर सोहागपुर में सरदार वार्ड ओहो क्या पैसे क्या देना पड़ेगा आपको चार्ज अच्छा चलो ठीक है ब्लू इस्टार का है ऐसे

कुछ कम लेना न कुछ कम कर लेना पैसे ठीक है ओके तब परसों के दिन